भारत में घुमण लाइ इलाही सुठा सुठा राज्य आहिनि ॿ चारि राज्य त इलाही सुठा आहिनि उन मां सभिन खां पसंदीदा राज्य आहे राजस्थान छाकाणि त राजस्थान में राजाउनि महाराजाउनि जा गढ़ जीअं त जयपुर में चित्तौड़ में उदयपुर में झीलुनि जो शहरु आहे सभु माना घुमण जा इलाही शहर आहिनि राजस्थान में राजस्थान में हवा महल आहे ॿ टे ॿियूं शयूं आहिनि ॾाढा घुमण जा मनोरंजन स्थलीय ॾाढा आहिनि चित्तौड़ में राजाउनि महाराजाउनि जो गढ़ ठहियलु आहे ॿियों त जीअं पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि उदयपुर में झीलू ठहियल आहिनि सॼो माना व्यवस्थित घुमण जो ॾाढो आनंदु ईंदो आहे राजस्थान में हुनखां ईअं सभु शहरनि में घुमण जूं हर व्यवस्था आहे सभु सुठियूं शयूं घुमण जूं आहिनि राजस्थान जिले में राजस्थान शह राज्य में हुतां जो हर शहरु माना घुमण में वणंदो आहे ॾाढो दर्शनीअ लॻंदो आहे